हेलो ड्राइवर अंकल मां हाणे तव्हांजी कस्टमर थी ॻाल्हाइयां जिते तव्हां हाणे हिन लोकेशन ते मूंखे लाथव न उहा थी ॻाल्हाइयां मुंहिंजी बैग आहे न तव्हांजी कारु में रहिजी वेई आहे उन बैग में मुंहिंजा चङा हॉस्पीटल जा डोक्युमेंट्स आहिनि रिपोर्टूं आहिनि मां कल्ह अञा रिपोर्ट कराए करे डॉक्टर खे ॾेखारणु पई वञां हॉस्पिटल जे ॿाहिरि तव्हां मूंखे लाथो हो न हुन हॉस्पीटल जे ॿाहिरि हाणे मूंखे रिपोर्ट खणण लाइ ॻोल्हियां त मिले ई न त उहा तव्हां जे कारु में रहिजी वई आहे तव्हां मूंखे छा मोकिलींदव या ॿ मिंट अची करे ॾेई वञो त कीअं बि करे त बिना रिपोर्ट मूंखे डॉक्टर अचणु ई न ॾींदो वरी मूंखे हेॾी तकलीफ़ु थिए थी त मां कयां छा प्लीज़ हिकु इहो कमु कयो न तव्हां मुंहिंजो